हलो हाँ जी और और जी जी बताइए और ठीक है अच्छा अच्छा बिल्कुल सब मिल जाएगा आप बताइए मतलब किस किस पैटर्न में दिखा दूँ मतलब ये अभी जो हाल फ़िलहाल में एक गोल्ड चल रहा है प्लैटिनम गोल्ड आप कहें तो प्लैटिनम गोल्ड में दिखा देता हूँ है ना और आपको रिंग के साइड में चाहिए डाइमंड में चाहिए या विदाउट डायमन्ड ठीक है ओके देखिए डाइमंड में भी दो टाइप हैं एक अमेरिकन डाइमंड है और एक जो रीयल डाइमंड होता है अमेरिकन डाइमंड थोड़ा मतलब नक़ली होता है कहलें लेकिन वेट वेट का फ़र्क़ पड़ता है तो आप जैसा बोलेंगे वैसा दिखाएंगे थोड़ा डाइमंड वाला थोड़ा हल्का सा महंगा पड़ेगा और और क्या जी बिल्कुल देखिए हमारी दुकान पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी आप उसकी चिंता मत करिए लेकिन एक एक कर के आप देख लेते हैं पहले आप चैन देख लीजिए उसके बाद आप ये जो बच्ची के लिए आपने क्या बोला था कि क्या चाहिए एयरिंग हाँ हाँ देखिए सारा देखिए हमारा हम क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते आपको प्योर गोल्ड मिलेगा है ना तो सारी चीज़ें चाहिए और देखिए जो अभी जो भाव चल रहा है इस पर मैं कोशिस करूँगा आपको जो हमारा जो सोना है आपको कम से कम रेट में दूँ बस आप मुझे ये बता दीजिए कि आपको अट्ठारह कैरेट में चाहिए या बाईस कैरेट ठीक है थोड़ा सा देखिए अट्ठारह बाईस में रेट का केवल थोड़ा फ़र्क़ पड़ेगा बाक़ी कोई दिक्कत नहीं हैं यदि आपको रेट से कोई कॉप्रमाइज़ नहीं हैं तो हम क्वालिटी से कोई कोप्रमाइस देखिए आप तो जितना अच्छा कैरेट लेंगे जितना ज़्यादा कैरेट लेंगे सुंदरता उतनी रहेगी तो आप उसकी चिंता मत करिए आप बाईस कैरेट बोल रहे हैं तो आपको एक दम प्योर गोल्ड मिलेगा ठीक हैं

हाँ तो ये देखिए ये जो चैन है आपको अभी ये जो दिखा रहा हूँ ये चलेगा क्या या थोड़ा और इस में क्वालिटी बेटर बताएं ओके ओके ठीक ये आपने ये जो अभी देखिए आपके साथ जो भाई साहब थे इन्होंने ये कलेक्ट कर ली है तो आप कहें तो उसे पैक करूँ ठीक है आप है ना ये पैक कर दिया है आप काउंटर पर जा कर बिलिंग करवा लीजिए बहुत आप विश्वास कीजिए आप बहुत अच्छा सामान ले कर जा रही हैं और कोई भी शिकायत का मोक़ा नहीं मिलेगा बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आइएगा जी धन्य